पहिरीं दिसंबर ॿ हज़ार चारि पंज जुलाए ॿ हज़ार अठ ॾह मई उणिवीह सौ पंजाहु ॿारहं दिसंबर उणिवीह सौ एकानवे चोॾहं दिसंबर उणिवीह सौ सतावीह